ہمارے تمام علاقوں کے اسکول ہے جس میں کہ بہت طرح طرح کے کیسا سبجیکٹ پڑھائے جاتے جس میں کی کمپیوٹر بھی ایک اہم سبجیکٹ مانا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ٹیک کمپیوٹر جو ایک ٹیکنالوجی کا حصہ مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آج اگر ہم ٹیکن کمپیوٹر نہ پڑھے ہوتے تو بہت سمسیا کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا اور اگر ہم کمپیوٹر ہمارے اسکولوں میں آس پڑوس کے اسکولوں میں جگہ جگہوں پہ کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اہم مانا جاتا اور اس میں ہمیں حصہ لینا بھی چاہیے کمپیوٹر جو ہے ہمارے جیون کا ہمارے دینک جیون کا بہت ایک اہم حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کمپیوٹر کی وجہ سے سیکھ پاتے ہیں اگر ہمارے اسکولوں میں کئی ایسے سنستھان ہیں جہاں اگر کمپیوٹر نہیں سکھائی جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ بچوں بالکل بھی ناسمجھ ہوتے ہیں اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے جس کی وجہ